انگلش مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے انگلش میں اسٹوری پویم یہ سب پڑھنا بہت پسند ہے مجھے اور انگلش لکھنا بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں پڑھائی کرتا تھا تو انگلش سبجیکٹ مجھے میرا فیوریٹ تھا تا کیونکہ انگلش میں زیادہ کچھ چیز مسٹیک بھی نہیں ہوتا اور زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی انگلش تو خود بخود آ جاتا ہے بس اسے دل سے سمجھنے اور دماغ سے سمجھنے والے کی کمی ہے جس نے دل اور دماغ سے انگلش کو پکڑ لیا تو انگلش اُسے بھی پکڑ لے گا اور انگلش سے اچھا مجھے کوئی سبجیکٹ نہیں لگتا ہے میں یہاں تک کہ انگلش مووی ویب سریز اسٹوری نیوز نیوز پیپر یہ سب انگلش میں ہی یوز کرتا ہوں انگلش میں مووی بھی دیکھتا ہوں نیوز پیپر بھی پڑھتا ہوں اور ویب سریز بھی انگلش میں ہی دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے انگلش بہت بہت زیادہ پسند ہے